جی ہیلو ہیلو بولیں جی جی جی میں الہند ٹراول ایجنسی سے بات کر رہا ہوں جی سر بتا جی سر مِل جائے گا دیکھیے گوا جانے کے لیے تین دِن کا ٹرپ ہے اور تین دِن کے ٹرپ کے لیے آپ کو سترہ ہزار چار سو روپے دینے ہیں اور آپ چاہیں تو آپ جو ہے کہ اگر دو تو آپ کو تیرہ سو تیرہ ہزار پچاس دینے پڑیں گے اگر آپ ایک ہفتے کا اگر کرتے ہیں تو اُس میں آپ کو دس پرسنٹ کا ڈسکاؤنٹ آ ٹوٹل آپ کا ٹرپ سا بائیس ہزار جی آپ کون سا لینا پسند کریں گے سر

سر آ دیکھیے آ سر بینیفٹ نہیں ہے آ اگر آپ دس دِن کے لیے جانا چاہتے ہیں تو سر دیکھیے آفر یہ ہے کہ اگر آپ آ دس دِنوں کے لیے جانا چاہتے ہیں تو ایک ہمارے پاس ایک دوسرا آ آفر ہے جس میں آ آپ کو جو ہے کہ سارا آپ کا رہنے ٹھہرنے اور آپ کے ساتھ ہم ایک ٹورسٹ گائڈ بھی بھیج دیں گے اور آپ کو وین بھی آپ کے ساتھ جائے گی ٹھیک ہے سر اور وہ آپ کو قریب قریب اگر دس دِن کا ہے تو بتیس ہزار چھ سو روپے کا ہوگا سر

آ ٹھیک ہے اگر جی جی ہوسکتا ہے اگر آپ راضی ہوں جانے کے لیے تب میں آ کچھ اُس میں ڈسکاؤنٹ کرسکتا ہوں میں زیادہ ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوکے اوکے ویلکم سر